जी मैम मैं अयान बात कर रहा हूँ जी मैं अनस के अनस के फादर हूँ मैं मुझे मेरे जी जी हेलो फाइव फाइव क्लािस तो हम लोगों को न कानापन सीटी जाना है घूमने के लिए तो हमें अपने बेटे के लिए छुट्टी चाहिए

नहीं नहीं मैम वह क्या है न फिर मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलती है न तो इस चक्कर में बच्चे लगे भी हुए थे पापा जी चलें घूमने चलें तो मैंने कहा तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ आपकी मैम से मैम दो दिन की बात है बस

जी मैम जी मैम करवा दूंगा मैम तो छुट्टी की जी मैम ओके जी मैम ओके मैम थैंक यू मैम